बिहारक राजनीतिके बारे मे लालू प्रसाद के समय बहुत सा गड़बड़ चीज सब होइ छै आओर जंगलराज के माहौल बना देल छले आ आब आब ओ नहि चलैत आब जनता दल युनाइटेड के सरकारमे बहुत सा चीजमे सफलता पैलक आओर बहुत सा चीजमे असफलता भी पैलक और जे छै रोड की साफ सफाई रोड बिजली एहि सब के बारे मे जनता दल युनाइटेड बहुत बहुत सा चीज सोचि समझि कऽ ठीक ठाक करलक आओर शराबबन्दी के बारेमे कहै छी जे शराबबन्दी तऽ लागू करलक लेकिन शराबबन्दी पूर्णतः लागू नहि भेल छैक आओर शराबबन्दीके पूर्णतः लागू करबाक चाही जनता दल युनाइटेड सरकारके आओर जनता दल युनाइटेड सरकारके विद्यार्थी स्टुडेन्ट के बारे मे देखबाक चाही ओ विद्यार्थीके बारे मे नहि देखे छै आओर अपने राजनीतिक मे लागल छै आउर विद्यार्थी सभ दंगा फसाद आपस मे करै छै आओर आपस मे लड़ैए छै लेकिन सरकार नहि देखै छै जनता दल युनाइटेड के आब देखबाक चाही एहि के लेल हुनका बहुत आगे तक सोचबाक चाही जे आगे सरकार बनत कि नहि बनत एहि सब के बारे मे सोचबाक चाही